हैलो सर जी राम राम बस सर बस सर अज्ज गै सवारी लब्भी ते महां सर होरें न याद करी लैन्ने आं सर जी बस में अपना कटड़ा शैहर च गै ऐं कैसा ऐ ऐ कोई कमरा शमरा खाली ऐ दिक्खो सर बंदे हैनन सर पंज छे बंदे हैन दिक्खो बंदे बड़े बीआईपी बंदे ऐ वा आं एह् फारन दे ऐन कमरा बी शैल नेहा होना चाहिदा उं'दे स्हाब दा गै अच्छा ओहदे कोला

अच्छा अवा उंदा त्रै दिन दा स्टे ऐ सर किन्नी दऊ उड़गे कमीशन आहो ओह् पता के आक्खा दे हे ओह् आक्खा दे हे अहें ओह् आक्खा दे हे पैसे तुस फालतू लाई उड़ेओ असेंगी कमरा चाहिदा शैल फैसिलिटी चाहिदी फुल्ल ते फ्ही दिक्खो अच्छा उ'नें ओह् आक्खा दे हे असें थकावट होई जानी दर्शन दुर्शन करन जाना कोई मसाज मसूज करने आस्तै बंदा लब्भी जाना होटल च सर बंदे बड़े पैसें आहले बंदे न उ'नेंगी तुस रपेआ तुस बी ज्हार लागे तां बी कम्म बनी जाना तुसें रेट बधाऊ उड़ो मेरी कमीशन बधी जानी सर ओह् पैसा खर्चने पैहले पैसा दी टैंशन नी करेओ तुस छड़ा कमरा दिलाओ वीआईपी सर ओह् मन्नी गे अहें ओह् मन्नी गे आक्खा दे पं'जी ज्हार तुस लेई लैओ ते पंज ज्हार तुं'दी ट्रिप ठीक ऐ डन करी लै में उं'दे कन्ने में आं करू उड़ां ठीक ऐ ठीक में में गड्डी तुस भेजू उड़ो एशिया मोड़ भेजो गड्डी में पुज्जेआ दो मैंट धोड़ी ठीक ऐ सर